शिक्षा में सोशल मीडिया जो इलाही ही वॾो महत्वपूर्ण आहे इलाही महत्वपूर्ण भूमिका निभाईंदो आहे छो त पाणि ॾिसूं त असांजी जनरेशन में अहिड़ो कोई बि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉम न हो जंहिं सां त इलाहियूं कठिनाइयूं थींदी हुई पढ़नि में नई ॿिया सभु नोट्स करण में पर अॼुकल्ह पाणि ॾिसूं त कहिड़ा बि कोर्स ॾिसी वठो तव्हांखे यूट्यूब ते फ़ेसबुक ते टैलीग्राम ते वॉट्सप ते सेखारिया वेंदा आहिनि ऐं जेको इलाही सहूलत हूंदो आहे छो त पाणि ॾिसूं त कोरोना काल में बि सोशल मीडिया ते ऑनलाइन ट्यूशन क्लासिस वठाया वेंदा हुआ जंहिं सां त ॿारनि जी पढ़ाई वेस्ट न वञे व्यर्थ न वञे एटले सोशल मीडिया जी सोशल मीडिया जी शिक्षा में इलाही वॾी भूमिका आहे चाहे उहो फ़ेसबुक हुजे इंस्टाग्राम हुजे या पाणि ॾिसूं त टैलीग्राम ते लिंकू हुजनि जंहिं सां पाण खे टीचर पंहिंखे सेखारींदा हुजनि ऐं हुनजी ऑनलाइन टू लाइव थ्रू पंहिंजा डाउट्स बि सॉलव करे ॾींदा आहिनि त पाणि ॾिसण वञू त हिनखे पाणि फ़ेस लेस शिक्षक बि चई सघूं था फेस लेक शिक्षा बि चई सघूं था छो त हुन सां तव्हांखे इलाही इज़ी थो थी वञे ऐं पाणि अॼुकल्ह ॾिसूं त शिक्षण में ए आई टेक्नोलॉजी बि अची वेई आहे जेकी पाण खे पंहिंजा सम पंहिंजा कौश्चन पंहिंजा डाउट्स बि सॉलव करे ॾींदी आहे